मां रोज़ु सुबुह जो उथी करे हिक कलाकु योग ज़रूरु कंदी आहिया ऐं हुनखां पोइ मेडिटेशन बि ज़रूरु कंदी आहियां हिनखां हीअ थींदो आहे शरीर तंदुरुस्तु रहंदो आहे दिमाग़ में शांती रहंदी आहे दिमाग़ ऐं शरीर ॿई जामु तंदुरुस्तु रहंदा आहिनि